पंज मे उणिवीह सौ उणहतरि चोवीह मार्च उणिवीह सौ अठानवे उणटीह अक्टूंबर उणिवीह सौ अठहतरि ॾह नवंबर उणिवीह सौ नवानवे ॾह यारहां ॿ हज़ार टे